जी सोआल ते मेरी मन मरजी दा पुच्छेआं तुसें राइटिंग मैंटरस जां मेरा रोड रोल माडल जेहका ऐ लिखने च ते सारां हां पैहलैं ते आ'ऊं अपने रोल माडल जां राइटिंग मैंटरस तुसें सनां नी ते ओह् न मेरियां ठोकरां ठीक ऐ ते दुए नंबर उप्पर फ्ही होर जेह्के लोक न बडे अच्छे अच्छे लोक जेह्के मेरे राइटिंग दे जेहका खेत्तर हा ना लिखने दा खेत्तर जेहका हा पोईटरी बगैरा कविता क्हानियां जो बी अस लिखने जेहके बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोक जेह्के मेरे कन्नै मिले होर उनें मिकी प्रेरित कीता होर उंदा नांऽ ते नी आ'ऊं लेई सकदी कीजे उनेंई नांऽ लैना इन्ना ज्यादा पसंद नी ऐ कि उंदा नांऽ लैगे लेकिन इक मेरी लाइफ च जां मेरी राइटिंग दे खेत्तर च इक मेरी फेवरेट मैडम आइयां हियां जिंदे कन्नै कि मिकी बड़ा ज्यादा तुसें सना के दिला हा बड़ा ज्यादा उंदे कन्नै मिकी हिरख ऐ होर उं'दी आ'ऊं बड़ी ज्यादा रिस्पैक्ट करनी इज्जत करनी उनें मिकी प्रेरना दित्ती ही होर तुसें सेही सनां तां आ'ऊं पैह्लैं कविता शविता इयां बी लिखदी होंदी ही ते हिंदी च लिखनी कुदै उर्दु मारनी बिच्च ते मिगी पता नेहा इन्नां पर उनें मिकी प्रेरित कीता मिकी आखेआ कि तुं ना डोगरी च लिख साढ़ी मात्तर भाशा ऐ ते अजें तक उनें मिकी समझी लेओ जे ओह् मिकी चला दियां न मिकी जिसलै बी किश भुल्लीं दा जिसलै बी किश किश बी मिकी पता नेईं लगदा ते ओह् उयै मिकी दस्सदियां न होर हमेशां जिसलै आ'ऊं हिम्मत हारना लगनी कि नेईं एह् मेरा हा नेईं होई सकदा एह् चीज बड़ी मुश्कल ऐ बड़ी औक्खी ऐ मेरे कशा नेईं होंदी ते ओह् अजें बी मिकी उयै संभालदियां ओह् मिकी इन्ना ज्यादा समझांदियां के इ'यां नेईं इ'यां करना चाहिदा जिंदगी च जियां उ'नें मिकी इक बारी तुसें आ'ऊं उं'दी इक सनानी इक मसाल इक गल्ल सनानी तुसें आ'ऊं मसाल दे तौर उप्पर इक बारी उ'नें बड़ी अच्छी गल्ल कीती पता केह् साढ़ी गल्ल चला दी ही ते उ'नें मिकी आखेआ के मिकी सनां के अस पैंसल किसी कड़ने होन्नें जां किसी छिलने होन्ने ते में आखेआ मैडम जी ओह् ऐ उसी पैना करने आस्तै ते उनें आखेआ एह् दिक्खो जियां पैंसल गी छिल्लेआ जंदा ना पैंसल गी छिल्लेआ जंदा ते ओह पैनी होंदी जेल्लै पैंसल पैह्ली पैनी होऐ ते किन्ना शैल लखोंदा इ'यां इंसान गी बी छिल्लेआ जंदा इक किस्म दा जाने कि इंसान गी जेल्लै जिन्नियां ज्यादा ठोक्करां लगन जिन्नां ओह् छलोयै उन्ना ओह् पैना होंदा उन्ना उसी अग्गै जेह्के न उसी अग्गै जेह्के तजरबे होंदे जिंदगी दे तजरबे होंदे अगर तुसें जिंदगी च किश औख गै नी कट्टी दी होग मुश्कलां नी दिक्खी दियां होङन ना तुसें केह् समझ औनी कि साढ़ी जिंदगी केह् ऐ जिन्नियां तुसें ठोक्करां खाद्धी दियां होङन जिन्ना तुसें मुश्कलां कट्टी दियां होङन उन्नी तोआढ़ी जेहकी जिंदगी ऐ ओह् असान होनी ऐ उस उनें मिकी एह् सखाया हा के साढ़े जेह्के सारां हा बड्डे गुरु आ'ऊं तां उनें गुरु मन्ननी पर उ'नें मिकी सखाया हा के सारे साढ़े जेह्के सारां हा बड्डी गुरु ऐ ओह् ऐ साढ़ी जेह्ड़ियां ठोक्करां न जेह्कियां असें सखांदियां हमेशां हर ठोक्कर दे पिच्छै किश ना किश गूह्ड़ा जेह्का सबक छप्पे दा होदां होर हर चीज जेह्की ऐ नां ओह् कुसै कारण आस्तै होंदी सारियां चीजां जेह्कियां न ओह् उ'नें मिकी सखाइयां हियां उ'यै मेरी मां न होर आ'ऊं लिखने ते इ'यां लिट्रेचर दे खेत्तर च सारा किश उनेंई मन्ननी ओह् मेरे आस्तै सारां हा ज्यादा ओह् मेरे आस्तै बहुत ज्यादा मायने रखदियां न होर आ'ऊं उनेंई उं'दी बहुत ज्यादा रिस्पैक्ट करनी आ'ऊं दिला हा बड़ा उं'दे कन्नै हिरख बी करनी होर आ'ऊं चांह्न्नी कि ओह् हमेशा खुश रौह्न होर उंदी लाइफ जेहकी ऐ उं'दी लाइफ उंदी जिंदगी च कोई कदें कोई बी औख नी अवै ओह् अपना जिदंगी बड़ी अच्छे कन्नै कट्टन ते ओह् उ'यै मेरी गुरु मां न उ'यै मेरी रोल माडल न ते उ'यै मेरी राइटिगं मैंटरस न धन्नबाद जी